मां हाणे वेझड़ार वेझे जे अंदरु हिकु ब्लड प्रैशर इंस्ट्रुमेंट वरितो आहे हुओ ब्लड प्रैशर इंस्ट्रुमेंट जी सभिनी खां निगेटीव ॻाल्हि ईअं आहे की उहो ब्लड प्रैशर इंस्ट्रुमेंट मां हिकु ॾींहुं यूज़ कंदो आहियां ॿ ॾींहुं न यूज़ कयां त हुनजे अंदरु पंज पेअर बैटरीअ जी ख़तमु थी थी वञनि त हुनजे अंदरु घड़ी घड़ी बैटरी लोड करणी थी पए हिने करे ब्लड प्रैशर इंस्ट्रुमेंट जेको बि वठे उहो बैटरियुनि जो एश्योरेंस करे वठे चार्जेबल बैटरियुनि वारो वठे हुन लाइ जाम फ़ाइदे तक थींदो